पिछले हफ़्ते मां बॉम्बे वियो हुउसि ऐं हुते मां कंवर राम मंदर बि वियोसीं कंवर राम मंदर में तमामु सुठा भॼन पिया थियनि ऐं मनु तमामु मुंहिंजो ख़ुशि थी वियो सभु सिंधी माण्हू असां पाण में गॾिजियासीं ऐं भॼन जो अहिड़ो हुओ त दिलि बाग़बान थी वियो मुंहिंजो